जी हाँ मुझे पाँच संख्याएँ याद हैं नौ हजार तीन सौ बत्तीस अठाईस हजार आठ सौ बहत्तर एक लाख सात हजार तीन सौ बारह दो लाख तिरेपन हजार आठ सौ बहत्तर पाँच लाख सात सौ छब्बीस